अॼ जी डेट में मशीनुनि ऐं कम्प्यूटराइज़ जेके कलाऊं आहिनि हुननि जी भेट में हथ जी कला ऐं इंसान जेके पंहिंजे हथ सां ठाहे रहियां आहिनि उहा सभिनि खां सुठी आहे छाकाणि त कम्प्यूटराइज़ जेके बि आहिनि उहे टाइम सभिनि खां घटि बि था वठनि इंसान जे हथ जी कला ऐं भेट में पर उहा फिनिशिंग न आहे जेकी इंसान जी हथ जे फिनिशिंग में आहे ॾाढी सुठी थींदी आहे जेकी इंसान जे हथ सां कला थींदी आहे जीअं त ड्रॉइंग चयो एम्ब्राइडरी चयो कपिड़े जो वर्क चओ हथ जो वर्क मिटीअ जो वर्क कोई बि जेको हुजे इंसान जे हथ ऐं हिसाब सां ठहियलु हुजे त फिनिशिंग ॾाढी सुठी ऐं मज़बूती वारी थींदी आहे पर कम्प्यूटराइड मशीनुनि बि थींदो आहे पर उहा क्लिअर्टी ऐं सुठी न बिहंदी आहे जेकी इंसाननि जे हथरादू मां कला ठहंदी आहे इन करे मां त इंसाननि जे ठहियलु कलाकारिनि मां ई जाम संतुष्ट ऐं ख़ुशि हूंदो आहियां की उहे हमेशह हुजनि ऐं थींदा रहनि